हाँ मुझे पाँच तारीख याद हैं एक जनवरी उन्नीस सौ नब्बे दो फ़रवरी उन्नीस सौ इक्यानवे चार अप्रैल उन्नीस सौ बानवे पाँच अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठानवे दस दिसम्बर दो हज़ार